असी गल्ल करिये धर्मा गी जेह्ड़ा टूरिज्म कि'यां अट्रैक्ट करदा अलग अलग धर्म गी अदे लोक जेह्ड़े न ओह् अपने अपने मान्यता स्थान उप्पर जंदे जि'यां हिंदुएं दी गल्ल करिये तां ओह् मंदरै जंदे मुसलमाने दी गल्ल करिये मुस्लिम दी गल्ल करिये ते ओह् जंदे मस्जिदें जंदे सिक्खें दी गल्ल करियै ओह् गुरद्वारै जंदे ते क्रिश्चनें दी गल्ल करिये ते ओह् चर्च च जंदे उसी स्हाबै दे जेह्ड़े न साढ़े रिलिजन जेह्ड़ा ऐ ओह् टूरिज्म गी इंपैक्ट करदा हून अहें गल्ल करिये जम्मू दी ते जम्मू च जेह्ड़ा लोक जादा कम्यूनिटी लोक न ओह् हिंदू न ते उत्थै जादा सारा हा जादा केह् ऐ ओह् हिंदू जेह्ड़े लोक न उत्थै सारें हा जादा मंदर हैन जियां कि अहें अपने जम्मू दी गल्ल करिये ते जम्मू च मां कटरा कटरा च बैश्नो देवी माता मंदिर ऐ जित्थै जेह्दी बड़ी मान्यता ऐ जिसी बड़ा मन्नेआ जंदा ऐ जम्मू च उदहा बाद च उत्थै केह् ऐ कि महालक्ष्मी महाकाली महा सरस्वती दियां जेह्ड़ियां पिंडी रूप च न ओह् कोस त्रेता युग च उसी गुफा च न विराजमान न जित्थै लोक उनेंई पूजदे न उंदें हा मन्नत पूरी करदे न अपनियां उत्थै जाइयै ते ओह् इस चीज ताईं बड़ी जादा प्रसिद्ध ऐ मंदर कटरा च जम्मू उदहा बाद च रघुनाथ मंदर ऐ राम मंदर ऐ जेह्ड़ा उन्नीसवीं शताब्दी च जेह्ड़ा ऐ उत्थै स्थापत होआ हा होर उदहा बाद असें अपने जम्मू दी गल्ल च गल्ल करिये ते ओह्दे च कठुआ डिस्टिक च इक बिलावर बी जगह् ऐ जित्थै मां सुकराला देवी दा मंदर ऐ उत्थै केह् ऐ कि उत्थै लोकां दी मान्यता बड़ी जुड़ी दी ऐ श्रद्धा च जेह्ड़े श्रद्धा जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी जादा ऐ लोक रखदे न उदहा हा बाद अहें बसोहली च गल्ल करिये ते बसोहली च बड़ियां सारियां जगह् इयां न जेह्ड़ियां साढ़े धार्मिक स्थल न जित्थै लोक बड़े जादा आंदे न हिंदू धर्मे दी गल्ल करिये ते इत्थै बसोहली च पाड़ुएं दे टैम दा इक मंदर ऐ जिसी असी मां तेरा बोलने आं जित्थै इक शिवजी एहदी पिंडी ऐ होर शिव शिवजी जेह्ड़े न उत्थै वास करदे न शिवजी दी पूजा की जंदी उस मंदिर च जित्थै केह् ऐ कि शिवजी गी जल चढ़ाया जंदा उत्थै अपनी मनोकामनां मन्नी मंगी जंदी ऐ होर मनोकामनां पूरी बी होंदियां न ऐसी गल्ल निं ऐ कि अगर अस गल्ल करिये कि कुतै बी जगह ऐ कि मनोकामनां मन्नेआ अज्ज तक पूरी निं होई जित्थै श्रद्धा ऐ उत्थै मनोकामनां बी पूरियां होंदियां न ते बक्खरे बक्खरे धर्में दे लोक बक्खरे बक्खरे अपने अपने देवें दे इश्टें दे जंदे न ते लोक अपनी अपनी जेह्ड़ी ऐ अपने अपने जेह्ड़े धर्म स्थान उप्पर जंदे तीर्थ स्थलें स्थलै'र जंदे न जियां जम्मू च इक जोड़ा माता ऐ नराते दी गल्ल करिये नराते च लोक जेह्ड़े न माता दे जाना बड़े पसंद करदे पसंद करगे के माता नवरात्रे जेह्ड़े न ओह् भगवती माता रानी दे बार न नौ वार न जेह्दे च लोक जेह्ड़े न ओह् माता दे मंदरें च जंदे न उत्थै अपनी पूजा अराधना करदे न माता गी परसन्न करदे न उत्थै लंगर बी लगदे फ्ही जियां इत्थै साढ़ै जोड़ा माता ऐ जम बसोहली दी गल्ल करिये बसोहली हा कुछ दूर जाइयै हट्ट बनी आह्ली सैड जित्थै कोट पौंदा ऐ उत्थै जोड़ा माता उस जगह् दी बी बड़ी मान्यता ऐ हर नवरात्रे च उत्थै जियां सालै दे दो बारी नवरात्रे होंदे ते हर बारी नवरात्रें च उत्थै मंदर खुल्ले दा होंदे ते जित्थै बड़ी सारी उत्थै मेले लगदे न नंगर होंदे न माता रानी दी पूजा की जंदी ऐ होर उदहा बाद उत्थुआं दी माता रानी जेह्ड़ी ऐ बापस आई जंदी अपने घरें उस मंदर गी छड्ढियै उसी घरै लेओंदे न ते एह् बड़ियां सारियां मान्यता जेह्ड़ियां न जेह्ड़ियां साढ़े धर्में गी टूरजिम गी इंफलैंस होंदे न लोक जियां हिंदू मंदरें गी मुस्लमान मस्जिद गी उस स्हाबै दे एह् सारियां चीजां जेह्ड़ियां न ओह् होंदियां न ते लोक जेह्ड़े न अपने अपने धर्में गी तरफ धर्म दी तरफ जेह्ड़े न ओह् इंफलैंस होंदे न